हलो मां संजना थी ॻाल्हायां रामनगर खां कल्ह असां तव्हां खां कैब बुक कराई हुई असांखे डुमस वञिणो हुयो फैमिली खां गॾु असां चार माण्हू हुयासि रामनगर खां असां डुमस पिया वञूं पर असां इहो प्रोग्राम कैंसिल करे रखियो आहे छो की असांखे एमरजैंसी में मुंबई थो वञिणो पए ऐं छो की असांजो हिकु रिश्तेदारु मुंबई में इलाही बीमारु थी वियो आहे त असां डुम्स जो प्लैन कैंसिल करे रखियो आहे त तव्हां असां खां एडवांस वरिती हुई न कल्ह त तव्हां मूंखे जी पे करे रखो उहो एडवांस असांखे ॿियो काॾे बि वञिणो हूंदो त असां तव्हांखे ई चवंदासि